नोंथाङा बे जोंमा मासरुम सेन्थारनि फोरोंगिरि ना सार आं मोनसे खोथासो सोंहरनो नागिरदोंमोन सारनाव आङो बिराथ मासरुम खालामनो गोसो जादों नाथाय माबाफ्रा बेसे बेसे थांगोन बिनि बाजेतफ्रा सार आङो मानि एसे मोजां गिदिर माने जाहाथे बिजिनेस सिसथेमाव लांनो सानदोंमोन सार आदसा दे सार माबादि न' जागोन सार ओरैनो औ औ सार

जिगाब माइ जिगाब ना सार औ औ ओमफ्राय सार बे मासरुम बेगरखौ बहा मोनगोन आं दा सार मोनहा ओरैनो बेसे सो बुरजा बानायनानै दङ होनबा सारनावथ' एसे गिदिरानो ना सार होनब्ला सार आङो साननैसोनि उनाव नोंखौ लोगो हमनोसै नामा जागोन दे सार होनबा अब्ला सार दोनथ'लायदिनि नामा